खैना गोदानफोरनो जोङो जोथोब होनाय जायो खैना गोदानफोरखौ नायनो थाखाय बयबो गामिनि मानसि फैयो आरो आलासि दुमसि फैयो बे खैनानो होनो थाखाय मोनसे मोनसे जोथोब गिफ्ट लानानै फैयो खायफाबा दख'ना खायफाबा आयजें आयला खायफाफ्रा फैसा बेफोरखौ होयो खैना खैना गोदाननो दख'ना गिफ्टस लाबोयो आरो खैना गोदानफोरखौ जों बयबो नायो साबसिननिफ्राय साबसिन नुयो खैना गोदान्नो नख'रनिफ्राय हिन्जावनि नखरनिफ्राय गड्रेस फालें आलना गासैखौबो अन्नानै हरो आरो खैना गोदाना बे समाव जोबोद नायनो समायना जायो आरो बयबो गामिनि सानसिफोरा अन्नानै जोथोबजों बायदिसिना लाबोना होफैदेरो आरोबाव खैना गोदान खैना गोदाना गामिनि मानसिफोरखौ जोथोब होनायाव बयखौबो गावनिफ्राय देरसिनखौ खुलुमो मान होयो गामिनि मानसिफोरानो जोबोर अनो आरो बयबो नायनो फैयो